अ हेल' दङ आं खोनाथाराखैमोनलै मोजां जागोननालै इसिनि गाना एसे एसे जाम्बादब गोजासो नुदां मानसिफोरखौ आहाबो बारा सक गैयाब्रा बेखौ नाहैनो उरदै उरला बै थुरिबारिनासो मोजां मोनब्रा माला देखायो बिसोरो अ ओइ सान्जा मुसलपुर थुरिबारिना बिसिना लामा गोलाव गानमोनलै आदसा मोजां जागोन नामाब्रा बेनथ' जादोलै थांनो सम मोनगोनना मोनाब्रा लोगोबो गैया लोगो थानायब्ला लांफानो हागौमोनलै साफा साफा औ माबायावसो गान सालियावसो लोगो मोनगोन नामाब्रा बेन्थ' जादो र' आजिखालिथ' बिदिनोसै बे रुवाथिफोरखौसो लोगो मोनब्लाबो जागौमोनलै रुवाथि थाग्राफोरखौ बेखौन्थ' लोगो मोनगोनना मोनाब्रा मबाइलबो गैयालै बिसिनाव फन हरनोबो एसे आलदासो गैया मबाइल गैया थाब थांबायना बियो दे होमब्ला दा खायदा खालामसिगोन होमब्ला दे दा जागोन जागोन अ अ दे जागोन दे